ہیلو سر چائے دسترخوان میں میں نے اپنا آڈر کیا تھا اور وہ ابھی تک نہیں آیا ہے اور میں ڈلیوری والے بوائے کو فون کر رہی ہوں وہ میرا فون ریسیو نہیں کر رہے ہیں میرا آڈر تھا ون ٹو تھری نمبر تھا اس کا اور ابھی تک آپ بتائیے کہ یا تو میرا آڈر آ سکتا ہے یا پھر آپ کیسنل کر دیئے آدھے گھنٹے سے اوپر ہو گیا کیونکہ میرے آڈر کو